हांव गोंयकार सो म्हाका गोंयची पदार्थ करपाक कळटा आनी भायली भायले हें करप म्हटल्यार केन्ना गरज पडूंक ना तरी पासून म्हजे जेन्ना मित्र आसा पळय ती भायली न्हू सो तांकां लागून केन्ना केन्ना हांव तांच्या घरा बी आसले जाल्यार ती जें करता तें म्हा हांव पळयतां सो म्हाका तातूंत खबर आसा कशें करपाचें तें बट म्हाका अशे केन्ना करपाची गरज पडूंक ना आनी म्हाका आवड आसा वेगवेगळी वस्तू शिकपाची सो हांव सपोज इफ म्हाका फुडें शिकपाक पडलें करपाक पडलें जाल्यार हांव शिक सकतां